جی ہاں میں نل کا پانی یوز کررہا ہوں استعمال کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بہت فائدے ملتے ہیں ایک تو یہ کہ جب میں اس کا ہتا چلاتا ہوں تو میری ایکساسائز ہو جاتی ہے گھر بیٹھے جم ہو جاتی ہے اور اس کا پانی جب بھی آپ ہتا چلائیں گے جب بھی پانی اس کا نکلے گا تو اس کام پانی کو ہم کئی پرکار کے یوز کر سکتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ پانی لائٹ آ رہی ہے تب چلے گا یا وغیرہ وغیرہ ہم پانی جب بھی ہتا چلائیں گے تب پانی تازہ نکلے گا اور جب بھی پانی تازہ نکلے گا تو ہم اسی کو استعمال کریں گے اچھے سے اب میرے گھر میں میں کھانا بنتا ہے ممی بناتی ہیں تو اس میں استعمال ہوتا ہے کپڑے دھونا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے کئی پرکار میں استعمال ہوتا ہے نہانا دھونا میں سب استعمال ہوتا ہے اب یہ بھی ہے بڑے لڑ گھروں والوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے گھر میں ٹنکیاں ہوتی ہیں اس میں دھول لکڑ ہو رہی ہے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے اور وہ پانی گندا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ اتنا فائدے مند میں نہیں رہتے ہیں جتنا ہم لوگ رہتے ہیں ہتے والے پانی میں بالکل شدھ پانی ملتا ہے کیونکہ ہتا جب ہی تو پانی انڈرگراؤنڈ سے آتا ہے تو اس سے فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم پانی جب بھی ہتا چلائیں گے جب بھی محنت کریں گے تو پانی ہمیں تازہ ملے گا اور کئی پرکار کے پانی اب بن چکے ہیں منرل واٹر ریگولر واٹر وغیرہ وغیرہ مگر ہمیں جو پانی اچھا لگتا ہے وہ ہے ہتے والا پانی